हाँ अरे आपलोग तो वैसे ही घुमाने जाते हैं इस्कूल लेकर वो लेकर गरीबी इस्कूल में पढ़ते हैं तो इतना फीस चाहिए उतना फीस चाहिए आज ड्रेस चाहिए किताब चाहिए और वहाँ जाने के लिए पैसा चाहिए तो हमलोग कहाँ से इतना पैसा लाएं अरे हिंसाब से आपलोग अरे बाइस पच्चीस लोग सब ले रहे हैं तो हमारे घर एक बच्चे हैं दो बच्चे हैं तो हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे आ कहाँ से देंगे आपको पड़े तो ले जाओ ना मत ले जाओ लड़कों को क्या जरूरत है जब आपको समर्थ था नहीं घुमाने का इतना लड़कों को फिर फीस लेते हैं तो नहीं घुमा पाते हैं अरे ठीक है लगाए हैं तो हम तो नहीं दे सक ते हमारे पास इतना पैसा नहीं है

देखा जाएगा बाद में पैसा नहीं है भैया हमारे पास पैसा है नहीं हम कहाँ से करेंगे फ्री में ले जाना है तो ले जाइए आ नहीं तो हमारे बच्चे के रहने दीजिए तुम अपना पैसा से ले जाओ तुम को तनख्वाह मिल रही है ना हाँ ठीक है ठीक है तुम अपने पैसा से ले जाइए आपको तनख्वाह तो मिलती है ना हमारे घर तो कुछ नहीं आता है मैं तो गेहूँ बेच के चावल बेच के कहाँ से दूंगा बाद में ले लीजिएगा पैसा ले जाइए इस घड़ी क्या कहें हाँ बाद में ले लेना भाई तुम्हारा भी मजबूरी है तुम्हारा भी मजबूरी है

देखिये अच्छा से लेके जाए भैया लड़का छोटे छोटे बालक सँ सबके ना हाँ बताओ पाँच हजार पाँच हजार हो गया पाँच हजार रुपये तब तब चलेंगे गेहूँ बेचेंगे तब तो देंगे

ठीक है